न मां माफ़ी चाहींदसि मां ॿी कंहिं भाषा में अञा ताईं का किताब कान पढ़ी आहे मां शेक्सपीअर चालू कयो हुओ पढ़णु पर थोरो मूंखे टफ़ पिए लॻो त मां शेक्सपीअर न पढ़ियो उन खां पोइ पंहिंजी मातृभाषा में मां हींअर भागवत गीता पढ़ा वेठी जेका अर्थ समेत भागवत गीता आहे संस्कृत में ऐं अर्थ उन जा ॾाढा स विस्तार में लिखियल आहिनि ऐं उन भागवत गीता खे जंहिं तरीक़े सां लिखियो वियो आहे मूंखे लॻे थो उन भागवत गीता खे हर माण्हूअ खे पढ़णु खपे जीवन खे तरीक़े सां सम्झण जे लाइ मूंखे लॻे थो कि पंहिंजी जेके बि वैदिक पुस्तक वैदिक किताब आहिनि वैदिक पुस्तकूं आहिनि लाइक रामायण महाभारत इहे सभु सभिनि खे पढ़णु खपे पर भागवत गीता जो के विस्तार सां हिक दफ़ो मां चवां थी सभिनि खे पढ़णु खपे